मूंखे नंढपण खां रधण जो शौक़ु आहे मां घर में तरह तरह जूं भाॼियूं ठाहे घर वारनि खे खाराईंदी हुअमि जितां बि कोई भाॼी खाई अचां त झटि अची घर में रधे घर वारनि खे खाराईंदी हुअमि उहो घर वारनि खे ॾाढी वणंदी हुई इनकरे मां पंहिंजी यूट्यूब ते रधण जो पोग्राम चालू कयो यूट्यूब ते मां सिंधी भाॼियूं सेखारण चालू कयूं साई भाॼी दाल पकवान कढ़ी चांवरु पकोड़ा मालपूड़ा तांहिरी सइयूं कोकियूं बसर वारियूं कोकियूं इहे मेआ बिहनि जी भाॼी इअं सभु ठाहिण सेखासरींदी आहियां इनकरे मूंखे ॾाढो रिस्पोंस मिलियो ऐं मां पंहिंजे हिकु पोग्राम में बि भाॻ वर्तो जंहिं में मूंखे पहिरियों नंबर मिलियो